हैल्लो आऊं टुट्टियां ठीक करने आह्ला बोल्ला तुसैं टुट्टियां निं ठीक कीत्तियां अस साम्बे दा बोल्ला ने बजार चों साढ़ी टूटियां लीक करा दियां अंदरो बी लीक करा दी बाह्र बी लीक करा दा ते कोई टूट्टी निं चढ़ाई सारा पानी बाह्र बगा दा पैह्ले बी ठीक करवाइयां हां ते दवारा बगा दियां तुसैं केह् टूटियां ठीक कीतियां ठीक ऐ शैल करियै करियै जायो ओह् पानी बगदे रोह्नदा बगदे रोह्नदा ठीक कोई निं जिन्ना मर्जी टैम पर साढ़ी टूटियां ठीक करी जायो स्हानू बी कम्म होंदा ऐ